हेलौ आदाया थेख्सि द्रायबार ना

आं माने चापागुरि थु खयलामयलासिम थांगोन आरो बेनिखायनो दिनैथ' जानाय नङा गाबोन

ओरैनो फुंनि गु बाजि रिंगायाव थांनोसै जोंहा दा जोंहा दा भाराखौ भाराखौ बेसेबां लायो चापागुरि थु खयलामयला सिमाव सातस' ना एसे दिस्काउन्टफोर जाया नामा द'जौ द'जौ ग्रोब लादो नामा आदा

औ जौसे जौसे गारनानै बेसे बेसे बेसेसो थाइम लायो

चापागुरि थु खयलामयला सिमाव बिदिनो औ औ औ आं दा खयलामयलासिमाव थांगोन बेनिखायनो नोंनाव फन हरनाय जादों आरो रौमारि बाजार बबे सायतजों थायो आदा चापागुरिनि सानजाजों थायो दे बिदिब्ला गाबोन फुङावनो थांनोसै फन खालामनोसै दे दे औ दे दे